औ खोनथानो हागोन नखरनिखौबो आरो लोगोनिखौबो खोनथानो हागोन आंहा लोगोफोरनि होन्नानै बुङोब्ला लोगोफोरनि मुङाहाय स्कुलनि लोगोफोरनि मुङानो जाहैबाय रबिता प्रिति सुमि सानस्रि बिसोरनो बिसोरनो मोजां लोगोमोन आरो बिनि उनावहाय ओइस एस लेबेलाव बुङोब्ला स'ना सानदिखा माया नेहा बिसोरनोमोन आरो डिग्रियावबो बिसोरनोमोन आरो इउनिभारसिटि लेबेलनि लोगोफ्रा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय जाहैबाय बिसोरो बाकसा सिरां कक्राझार अदालगुरि आरो गवालफारा दिसट्रिकनि गोबां लोगोफोर दंमोन आंनिया बिसोरजोंनो मानि आङो बिसोरजों आंनि पारसिनेलनि खोथा माखासे लाइप केरियार दानाय दायैनि मा खालामगोन मा मागोन मारै फरायनांगौ बेफोर खोथाखौ बांसिन इउनिभारसिटि लेबेलनि लोगोफोरजों सेर खालामनाय जायोमोन आरो आं आइदिनो सिख्ला लोगोफोरानो बांसिन मेन मोन सेंग्रा लोगोफोरा इसे खम मोन मानोना आं बांसिन सिख्लाफोरजोंनो थानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो सिख्लाफोर लोगोखौनो आं बांसिन सिख्लाफोरजोंनो बांसिन थायोमोन आरो आंनि नखरनि खोथा होन्नानै बुङोब्ला न'आवहाय आंहा आं दं फंबाय बिनानाव आरो आंनि आइ आरो आफा इसोरो दङ आमफ्राय आइ आरो आइ आरो आफाया जोंनिया इदिनो साजेस्ट खालामबाय थायोमोन बोसोन होयोमोन सानफ्रामबो जिउयाव सासे मोजां मानसि जाहैनांगौ जि जाय बाइदि मानसि जेरावहाय ओ जे जेरावहाय गावखौ गाव गावनि आथिंङाव गसंथानो हायो आरो गावनि गावनि लोगोसे गावनि फंबाय बिनानाव फोरखौ मोजाङै नायफिनलांनो हानांगौ समाजाव मोजाङै गोरोबना थानाो हानांगौ नखराव मोजाङै गोरोबना थानो हानांगौ बेफोरबादिनो अनेक खोथा आंनि बिमा बिफाया बुजायोमोन आरो जोंहानि नखरा मोनसे मिदल क्लास पेमिलिनिफ्राय बिलं खालामनाय नखर बेयावनो जोंनि नखरा मोजाङै सोलियोमोन रिलेटिभ्सफोर खाथि खालानि मानसिफोरजों मोनसे गामि ओनसोलावनो मोनसे मोजां नखर बिदिनो सोलियोमोन